राजस्थान में कानूनी सहायता करने वाले या कानून को रिपरजेंटेशन करने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएँ हैं जैसे बिजली फ्री हो गयी उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता हैं व्हीकल वगैरह फ्री रहते हैं दूसरा उनकी सेफ्टी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब शानदार सेफ्टी दी जाती हैं पुलिस वालों की जगह दूसरा उनकी रेस्पेक्ट हर जगह होती हैं और कानून का सिम्बल अलग अलग होता हैं जैसे वकील के सिम्बल अलग हो गए या जज़ के सिम्बल अलग हो गए